ہاں میں نے بہت سارے چیزاں بہت سارے چیزاں ڈرا کرے ہیں جو بہت اسٹیٹ جاتے ہیں اور تصویر ٹھہری ہوئی بھی رہتی ہے اُس میں اور میرا تجربہ کیا تھا بولے تو کہ بہت لمبی لکیر کے بولے تو کوئی انسان کو بنانا ضروری کوئی انسان میں یا انسان کو اتارنے میں وہ لمبی لکیر یوز ہوتی ہوتیچ اور میرا تجربہ یہ تھا کہ میں نے جب شروع شروع میں اُس کی جو محنت کر رہی تھی میں تو میری لائن کبھی آڑی کبھی تیڑھی چلے جا رہی تھی جب میں نے اُس میں پرفیکٹ میں اُس میں جب مجھے اتنا اچھّا آنے لگا کہ میں اِتنے سارے ڈرا کر میں اِتنے سارے اتار لی کہ بہت سارے مجھے آرام سے اتر گئے کیونکہ مجھے بہت تجربہ ہو گیا تھا میں کہ ایسا اتار سکتی ہوں تو ایسا ہوگا تو ایسا اتاروں گی تو ایسا ہوگا ایسا اتاروں تو ایسا ہوگا تو مجھے اِتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ مجھے اِتنا پتہ تھا کہ کہ انشااللہ میں وہ ڈرائنگ سیکھ جاؤں گی تو میں اِتنا اچھا اتارا مشکلات تو ہوئیں پر مشکلات ہر ہر ہر موڑ پہ ہوتی مشکلات اگر کوئی کوشش نہیں کرے تو وہ وہ مکمل نہیں ہوتی بنا کوشش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بنا کوشش کرے کہ ہار نہیں ماننا چاہیے کوشش کرنا اپنا کام ہے اور وہ صحیح ہونا نہیں ہونا وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اپنے کو خالی کوشش کرنا ضروری ہے اپن کتنی بھی کوشش کرو اپنا ڈرائنگ اچّھی آتی اپن کو ایک پریکٹس ہو جاتی وہ ڈرا کرتے کرتے اِتنا پریکٹس ہو جاتی اتنا تو وہ لائن ایسے اتارے تو اسٹیٹ ہو جاتی ویسی ڈرائنگ ویسی ڈرائنگ آتی تو اتنا پرفیکٹ ہو جاتے اپن کوشش کرتے کوشش کرتے کرتے اتنا پرفیکٹ ہو جاتے اتتا پرفیکٹ ہو جاتے کہ خود سے اپن بنا کسی جگہ دیکھے یا بنا کوئی چیز دیکھے کہ اس کو اپن مائنڈ میں رکھتے دماغ میں رکھتے ہوئے اپن اُس کو اتار سکتے ایک پیپر پہ